जोंनि ओनसोलाव बायदि रोखोमनि रादाब बिलाइफोर दङ बेफोर जाबाय बड'सा इंखं आसाम ट्रिबुन आमार असम दा सेनटिनेल दा आसाम ट्रिबुन बायदि बायदि दङ बेफोरनि गेजेरावनो आं बर' आरो इंराजी आयदाखौ बांसिन मोजां मोन्नाय जायो बर'निनो बड'लेण्ड आरो बड'सा बड'सा बिलाइ खौरां बिलाइयाव जोङो जोंनि ओनसोलनि जों लोगोसे आसाम रायजो हादर गेलेनाय हारिमु सुंद' सल' बायदि बायदि खौरां मिथिनायनि अनगायैबो जोङो माखासे सोलोंथाइफोरनि गियानखौ खौरां बिलाइनि गेजेरजों मोन्नो हायो बड'सा खौरां बिलाइया जाहैबाय बर'फोरनि गांसे खौरां बिलाइ बे खौरां बिलाइजों बड'लेण्ड हालामनि माखासे समाजारि राजखान्थियारि सोलोंथाइ समाजारि बायदि बायदि बायब्रेट बाथ्राखौ मिथिनो मोन्नाय जायो आरो लोगोसे बे बड'सा खौरां बिलाइयावनो हादरनि आरो मुलुगनि बायदि बायदि बाथ्राखौ मिथिनाय जायो बे बड'सा खौरां बिलाइआव खौरां फोसावनायजों लोगोसे माखासे सुंद' सल' रायथाइ खन्थाइ बायदि रोखोमनि नुनो मोन्नाय जायो बेजों लोगोसे बड'सा खौरां बिलाइयाव गेलेनाय आयदानि हारिमु आदायनि बायदि बायदि रोखोमनि खौरां दैथायहरनाय जायो बेनि अनगायैबो दा आसाम ट्रिबुन बेवहायबो बे आसाम ट्रिबुन बिजाबा आसमानि गांसे मख'जाथाव इंराजी खौरां बिजों बेवहाय नर्थ इस्ट सा सान्जा भारतनिजों लोगोसे आसाम आरो भारत मुलुगनि बायदि बायदि खौरांफोरखौ बे खौरां बिलाइयाव फोसावनाय जायो बि खौरां बिलाइनि गेजेरजों जोङो खौरां फोसावनायजों लोगोसे बेयाव खौरां बिलाइजों जोङो साख्रिनि गेलेनाय खन्थाइ रायथाइ माखासे इडुकेशननि सायावबो जोङो मिथिनो हायो बिजों लोगोसे हादरनि मुलुगनि बे बे आसाम ट्रिबुन बिजाबाव मोन्नाय जायो बेनि अनगायैबो असमिया प्रतिदिन बेबो आसामनि गांसे असमिया खौरां बिलाइ बे खौरां बिलाइयावबो बड'सा खौरां बायदि माखासे ओनसोलनि माखासे जायगानि बाथ्राफोरखौ बेवहायबो सोस'ननाय जायो खौरां बिजोंजों लोगोसे बेवहाय जोंनि समाजनि माखासे राजखान्थि गेलेनाय हारिमु आयदाखौबो बे असमिया प्रतिदिन खौरां बिलाइयाव मोन्नो हायो बेवहाय फ्राइ सोलोंथाइ साख्रिनि माखासे खौरांफोरखौ बे खौरां बिलाइयाव मोन्नो हायो खौरां बिलाइनि गेजेरजों जोङो माखासे

इनफर्मेशन नटिसफोरखौबो जोङो माखासे फोसावनो हायो खौरां बिलाइनि गेजेरजों जोङो गुबुन गुबुन हादरनि माखासे जाथाय जाब्रबथाय बेफोरखौ जोङो खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो हायो खौरां बिजोंआव गेलेनाय मोसानाय मुसुरनाय बायदि बायदि हाबाफारिखौबो मिथिनो हायो खौरां बिलाइयाव समाजखान्थि हादरारि राजखान्थि गेलेनाय थुनलाइ बायदि बायदि बिथिङाव जोङो मोन्नो हायो